हमरा इलाकामे जे छै बाल श्रमिक बहुत अधिक भए गेलैया

एकर मैन हक बाल श्रमिकके हकदार उसके मम्मी पप्पा भी छै आओर बच्चेमे ओकरा काम करै लए भेज दै छै जाहि सँ की ओ बहुत अच्छा बात नहि छै गलत बात छै एकरा सुधार करैके लिए बच्चाके मम्मी पप्पासँ मिलै पड़तै जाहिसँ की बच्चापर बच्चेमे कामपर नहि भेजतै आओर कामपर भेजै छै तऽ बच्चाके जे छै पढ़ाइ भी डिस्टर्ब होइ छै पढ़ाइ डिस्टर्ब होइ छै तऽ फिर ओ अच्छासँ किछु कर नहि पाबि रहल छै इसलिए बाल श्रमिकके रोकैके लिए गार्जियनसँ आओर मास्टरसँ भी अनुरोध करै पड़तै की बच्चा को इसकुल भेजै छै तऽ ओहो इसकुलमे काम करबै छै इसीलिए बच्चाके गार्जियनसँ आओर मम्मीसँ पप्पासँ आओर मास्टरसँ भी अनुरोध करबै की कामपर बच्चेमे नहि भेजतै बच्चाके एज अभी पढ़ना छै इसीलिए ओकरा पढ़ेतै लिखेतै अच्छासँ शिक्षा सबक देतै जाहिसँ कि आगू चलिके बच्चाके भविष्य अच्छा रहतै